जी हेलो जी हाँ आपकी बात पार्लर से ही हो रही है बताइए दो दिन बाद का जी हाँ मैम मिल जाएगा बताइए जी हाँ हमारे यहां है अवेलेबल है जी हाँ आप करवा सकतीं हैं जी हाँ आपका थ्रेडिंग भी हो जाएगा जी हाँ हमारे यहां मेनीक्योर पैडिक्योर वैक्स थ्रेडिंग आई मेकअप मेकअप सारे आदि ऐसे होते हैं जी हाँ हमारे यहां ब्राइडल मेकअप सारे मेकअप होते हैं यहां पर सेम थ्रेडिंग का आपको चालीस से पचास तक आएगा और ऑक्सीजन फेशियल का आपको लगभग पाँच या छः सौ के बीच आएगा आप मैम शाम के पाँच से सात के बीच आइए हाँ उस टाइम हमारे पार्लर में कस्टमर कम होते हैं तो आपकी फेशियल अच्छे से हो जाएंगे जी मैम आप जिस प्रकार की लेना चाहेंगी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी जी हां ओलिविया कंपनी के सारे हम प्रॉडक्ट रखते हैं यह सारे मिल जाएंगे आपको जी हाँ हमारा एड्रेस लिख लीजिए आप बचका नगर काली मंदिर के राइट साइड में है जी हाँ आप ऑनलाइन गूगल पे फोनपे चाहें किसी पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं हाँ सारे अवेलेबल है आप किसी पर भी अपना पेमेंट कर सकती हैं जी हाँ रेंट पर मिल जाएंगे हमारे यहां से लहंगे ज्वेलरी और भी बाकी कुछ चाहिए होगा तो हमारे यहां से यह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे हाँ ये भी मिल जाएंगे आपको और कुछ मेहंदी वेंदी लगवाने हैं आपको ज्वेलरी मैम देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या भारी ज्वेलरी रखती हैं या फिर नॉर्मल हल्के लेते हैं तो आपको हल्के में चाहिए तो मैम आपको कम से कम तीन से चार सौ रेंज में मिल जाएंगे आपको